हैलो ओला कंपनी मां कुझु देरि पहिरियों ओला गाॾी बुक कई हुई जेका अञां ताईं पहुती ना आहे सो महिरबानी करे इहा मुंहिंजी राइड कैंसिल कयो मू न ड्राइवर फ़ोन खणी रहियो आहे मूंखे किथे अर्जेंट पहुचणो आहे तव्हां इहो मुंहिंजी ट्रिप कैंसिल कयो